मां सैमसंग माइक्रोवेव ओवन वरितो आहे ऐं तमामु सुठो कलरु आए जेको मूंखे खपंदो हुओ ॿियो हुनमें सुठी ॻाल्हि छा आहे मूंखे डिस्काउंट तमामु सुठो मिलियो आहे ऐं सर्विस तमामु सुठी आहे जॾहिं फोन कर जल्दी में अची वेंदा आहिनि ऐं खाधो त तमामु सुठो थो थिए जेॾीमहिल गर्म कर ओॾीमहिल कर न त गैस जी बचत चङी आहे हुनमें तमामु सुठो आहे ऐं हुननि जी सर्विस तमामु सुठी आहे जेको बि माना असां हुननि खे चऊं था तकलीफ़ उहा जल्दी अची करे ठाहे वेंदा आहिनि ऐं हुनमें ॿी ॻाल्हि सुठी छा आहे जेॾीमहिल बि असां हुननि खे माइक्रोवेव खे यूस था कयूं तमामु सठि सेकेंडनि में फुल्को ईअं गरम थी निकिरिंदो आहे जण हाणे हाणे पचायो आहे ॿियो जेको हिन में सुठी ॻाल्हि आहे माइक्रोवेव में उहा इहा आहे त जॾहिं खां असां हुनखे यूस था कयूं तंहिंखांं पोइ हुनखे बंदि करे छॾींदा आहियूं ईअं लॻंदो आहे ॿई इलेक्ट्रिसिटी उहा बि बचंदी आहे माण्हू छा कंदा आहिनि उहा चालू करे रखी छॾींदा आहिनि पर असां वरी सठि सेकेंड यूस करण खां पोइ हुनखे बंदि करे छॾींदा आहियूं जेको हुनमें सहुलतियूं आहिनि न उहे तमामु घणियूं आहिनि